जी सर मैं मेरा एक मकान है तो मुझे उस में स्टोर रूम बनवाना है आप कॉन्टैक्टर साहब बात कर रहें क्या मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ सर मानसरोवर में है सैंतीस नंबर मकान है सर मुझे उसके ऊपर एक इस्टोर रूम बनवाना है एक्स्ट्रा रूम तो उसके लिए बताइए क्या क्या मैटेरियल लगेगा कितना ख़र्च हो जाएगा उस में किस रूप कैसे वो सिंगल माले का ही है अभी नहीं छोटा ही बनाना है दस बाई बारह का है एक महीने के समथिंग में हो जाना चाहिए दो महीने तक का टाइम मत लगाइए एक महीना से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए पर दो महीना मत कीजिए पूरा

छत डलवाएंगे उसके ऊपर अब आप बताओ कितना बजरी मंगवाना है कितना ईट मंगवाना है सीमेंट कितना चाहिए आप बताएंगे तभी तो मैं घर पर ही हूँ अभी ठीक है मैं भेज रहा हूँ मैं आप के इसी नंबर पर भेजना है हाँ पर फिर भी इस नंबर पर मैं भेज रहा हूँ इस में ख़र्च कितने का आ जाएगा एक रूम तैयार होने में

और छत का अलग है इस में या फिर इसी में है जी छत का भी आप ही कर दोगे अच्छा मार्बल डलवाना है नीचे तो हम को सही रहेगा कि जी मार्बल सही रहेगा या टाइल्स सही रहेगा आप के हिसाब से जी ठीक है मैंने आप को इसी नंबर पर भेज दिया है मेरा पता तो आप आ जाना कभी भी देख लेना यहाँ पर ठीक है